पानी एक महत्वपूर्ण आहार आओर ई समझू अहाँ कि पानि आओर ऑक्सिजन समय समय पर नहि भेटत तऽ शरीरके सङ्ग अलग अलग तरहके बीमारी सेहो उत्पन्न हैत एहिठम जे सवाल जे अइ कि कोन कोन अलग अलग चीज छै जकरा लेल दिनभरिमे पानि चाही एकटा शरीर पौधा एहन पौधा जे कोमल पौधा आओर जे छोट छोट पौधा जे अइ जानवर आओर सजीव जिनका भरि दिनमे पानिके सख्त जरूरत अइ